شادی ایک ہماری زندگی کا ایک بہت بہت اچھا دن ہیں مطلب ہم ایک پریوار کو چھوڑ کے مطلب دوسرے پریوار میں جاتے ہیں وہاں پہ اپنا گھر بناتے ہیں اور ان کے ممی پاپا کو اپنا ممی پاپا کہتے ہیں اپنے بھائی بہن کو ان کے ان کی طرح اپنے بھائی بہن کی طرح ان کے بھی بھائی بہن کو اتنے ہی پیار کرتے ہیں سب ایک ساتھ مل جل کے رہتے ہیں اور شادی شادی کے ٹائم بہت سارے لوگ ہمیں بہت اچھے اچھے تحفے بھی دیتے ہیں اور آج کل کے لوگ تو مطلب ایسے ہیں کہ وہ دہیج کی اتنی مانگ کرتے اتنی مانگ کرتے ہیں کہ پوچھو مت لوگ لڑکی کے ممی پاپا اپنے من سے کچھ بھی اگر ان کو دینا چاہیں نا تو پھر بھی لڑکے والے کو کم لگتا ہے وہ اپنا منہ ضرور کھولتے کہ نہیں مجھے یہ نہیں مجھے یہ چاہیے پر ایک ایک لڑکی والے کا پریوار ہے وہ مطلب کتنا پیسے کماتا ہے سب کچھ کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے پر ان کو یہ سب تو دکھتا ہی نہیں ہے کبھی کھانے کی برائی کر کے چلے جاتے ہیں تو کبھی سامان کی برائی کر کے چلے جاتے ہیں کہ سامان ایسا دیا لڑکی والے کو ویسا دیا اور تو اور اگر دہیج اچھا نہ ملے تو اس میں مارتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں اور دہیج لینا تو ویسے بہت ہی زیادہ غلط ہے پرساد